असांजो इतिहासु त ॾा जाम सुठो आहे जे जंहिंमें वॾा वॾा महाराज राजा महाराज हूंदा हा हुननि ॾाढो ई मतिलब ॾाढा वॾा वॾा कम कया आहिनि जंहिंजे बारे में असां अञा ताईं बि पढ़ंदा आहियूं ॼाणंदा आहियूं उन्हनि जे बारे में सम्झंदा आहियूं ऐं उन्हनि जी ॾाढी वॾी वॾी ॻाल्हियूं ॿुधंदा आहियूं ॾाढा वॾा वॾा कम कया अथन ऐं इतिहासु जे बारे मे जीअं असांजी वधीक मां मुंहिंजे मथा जंहिंजो मतिलब प्रभाव पियो हूअ आहे जीअं महाभारत जीअं जंहिंमें मूंखे ॾाढो अर्जुन जो जेको हुयसि हूअ ॾाढो ई वणंदो आहे उनजी जंहिं हिसाब सां उन पंहिंजे भाउरनि में हर हर ॻाल्हि में उन्हनि जी मदद कई हुई हुननि मतिलब हिकु महाभारत में जीअं हो पंहिंजे भाउरनि खे साथ ॾींदो हो हर ॻाल्हि में हूअ अॻिते हो जीअं हुन चक्रव्यूह खे भेद कई जीअं उन मतिलबु पंहिंजी हिकु हिकु उनमें इहे ॻाल्हि बि हूंदी की औरतु खे कॾहिं बि मतिलबु ईअं एॾो न सताइजे की उनजी वज़ह सां जेको इहो महाभारत हलियो जीअं द्रोपदी हुई उनखे एॾो उन हू दुर्योधन एॾो सताईसि उनखे एॾो मतिलबु अपमानित कईसि की उनजी हिकु हाय निकिती त ईअ ॻाल्हि मुंहिंजी बि प्रवाहित कंदी आहे की औरतु खे एॾो बि न तपाएजे की हूअ अहिड़ो कुझु चई ॾिए या अहिड़ो कुझु करे की अॻिते पूरी उन्हनि जी जिंदगी ई तबाहु थी वञे जीअं हुननि जे भावरनि जो जीअं पूरो सॼो उन्हनि जो दुर्योधन वारनि जो जीअं उन्हनि जा सौ भाउर हुआ सॼाई ख़तमु थी विया इन उन्हनि जो सॼो मतिलबु हिकु प्रकार सां पूरा जेको उनजो समूह हूअ ई पूरो ई ख़तमु थी वियुनि त इहो सभु इतिहासु जे बारे में आहे त इनमें मूंखे अर्जुन जो जेको बि हुयुसि मतिलबु हुन जेको कम कई या जेकी तरीक़े सां उन कई हूअ मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं मां अॼु बि उन ॻाल्हि खे यादि कंदी आहियां जे तरीक़े सां उन हीअ सभु मतिलबु चक्रव्यूह खे उनजे पुटु जीअं भेदई उनजी पंहिंजे दीमाग़ु सां कमु कयो उहो ॾाढो ई लाजवाबु आहे ऐं मूंखे उहो सभु ॾाढो यादि ईंदो आहे हिनमहिल बि